हलो हाँ ओएलए से बात ओएलए से बात कर रहे हैं जी हाँ जी सर मैंने एक केब बुक करनी थी सर अच्छा हाँ क्या है कि हमें कल थोड़ा जाना है जी हाँ यहीं शाहजहाँपुर से सर शांतीनगर कोलोनी सर जी हाँ वो अच्छी बड़ी सी कार सात आठ व्यक्ति हो जाएँ हाँ हमें क्या है कि कहीं घूमने के लिए जाना था अच्छा अच्छा ठीक है शाहजहाँपुर से इंदौर सर

कितने तक हो जाएगा सर नहीं नहीं सर इतना तो नहीं लगता है हम क्या हैं कि सौ डेढ़ सौ में तो इंदौर पहुंच ही जाते हैं और गाड़ी का क्या है कि सर इतना तो नहीं दे पाएंगे मतलब पच्चीस सौ ज़्यादा हो जाएगा हाँ पन्द्रह सौ या दो हज़ार तक हम दे सकते हैं सर जी जी ठीक हाँ पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूँगा सर जी